مجھے آپ کو آڈر دینا ہے ہوں دو سو کلو دودھ کا ہوں میرے یہاں شادی ہے نا اس کے لیے دودھ چاہیے

دو سو کلو چاہیے

ہوں آپ آپ آ آپ آ جانا دینے اچھا کتنا ہے تو اچھا اور دودھ کا ریٹ کتنا ہے کتّے روپئے کلو ہے دو ہزار روپئے کلو اچھا اچھا ایک ہزار روپئے کلو اچھا آپ کو ہمیں مطلب شادی کے لیے چاہیے تو آپ تھوڑا سا کم کر دیجئے نہیں وہ نہیں وہ تو ہمیں پتا ہے اس لیے ہم نے آپ کو کانٹیکٹ کرا ہے اس لیے تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ دیجیے آپ ہمیں مطلب آپ ایکسٹرا چارج بھی لے رہے ہو اس چیز کے مطلب ہوم ڈلیوری کے تو مطلب شادی کے لیے چاہیے تو آپ تھوڑا سا کم کر لیجیے نا پلیز تھوڑا سا کر لیجیے کیونکہ شادی والا گھر ہے تو تھوڑا دیکھنا پڑ رہا ہے نا کہ کم زیادہ اس لیے آپ بتائیے آپ کو آپ جو بتائیں گے ہم اس میں راضی ہو جائیں گے مطلب آپ اپنے حساب سے ریٹ بتائیے تھوڑا کم کر کے دو سو سر تھوڑا سا اور کم کر دیجیے نا پلیز کیونکہ نہیں ٹھیک ہے پھر میں دیکھ دیکھتی ہوں ٹھیک ہے ہاں آ تو آ سنو ایسا کریں جو آپ ہوم ڈلیوری کر رہے ہیں نا ہم خود آ جائیں گے اسے لینے ٹھیک ہے